मेरा नां कौशल ऐ मेरी डिस्ट्रिक रियासी ऐ ते इत्थै दे जेह्ड़े जुवा न पढ़े लिखे दे जुवा न उ'नेई बड़ा मुश्कल ऐ कोई नौकरियां नि हैन उ'नेई नेईं उं'दे कच्छ कोई स्किल्ड ऐ ऐसी स्किल्ड ऐ कि ओहल् कम्म अपना बिजनेस खोल्ली सकन ना उं'दे कच्छ ऐसी मतलब रोड़साइड जमीनां न जगहां न कि ओह् अपना दुकानां बनाइयै जेह्ड़ा बिजनेस खोली सकन बैकवर्ड लोक न गरीब लोक न ते इत्थै ना ते ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट न जेह्दे कारण जेह्ड़े लोक ट्रेनिंगां लेइयै ते डिप्लोमे लेइयै कुतै कम्पनी जाब करी सकन ऐसे बी इत्थै इ'न्ना नेईं ऐ ते एजुकेशन बी इत्थे स्कूल जेह्ड़े सरकारी स्कूल बी हैन उत्थै इ'न्नी सुविधा नेईं हैन ते जेह्ड़ी सुविधा बच्चे चाहिदी ओह् जेह्ड़े सब्जैक्ट बच्चें पढ़ने होन अग्गे केह् होंदा कि स्कूल ओह् सब्जैक्ट होंदे गै नेईं ऐसा होंदा जेह्दे कारण जूथ दा ज्यादा मतलब जिस सैक्टर च जूथ बच्चे नै जाना होंदा ओह् मतलब ओह् चीज उसी थ्होंदी गै नेईं ते जेह्दे कारण ओह् गरीब होंदे नुआढ़े कारण उ'नें अग्गै पिच्छै दूर दराज विच मतलब जि'यां जम्मू रेआसी दा जम्मू नि आई सकदे जेह्ड़े ओह् नुआढ़े कारण उंदी इच्छां जेह्ड़ी होंदियां ओह् रेही जंदियां जि'यां कोई स्पोर्ट च अच्छा होंदा ते एह् क्रिकेट होइया जां बालीबाल होइया फुटबाल होइया इनें चीजां लुब्भै इत्थै ओह् नि ऐ स्टेडियम नि हैन यां मतलब इन्ने ट्रेनर नि हैन जां गोरमैंट दी इन्नी कोई सुविधा नि ऐ कि जेह्दे कारण बच्चे स्पोर्ट्स च जाई सकन जेह्दे कारण जंग जूथ ही पढ़े लिखे दे बच्चे बी खज्जल होआ दे न जेह्ड़े एह्दे कारण

ओह् जि'यां हैल्थ सैंटर बिच हैल्थ मतलब हास्पिटल च होंदा जियां इत्थै कम्म करी सकै हास्पिटल ते हैन उत्थै जेह्ड़े केइयें ते जाब थ्दीहोंदी गै निं केइयें थ्होइया ते पे बड़ी घट होंदी नुआढ़े कारण ओह् पूरा गुजारा नि करी सकदे अपने म्हीने दा नुआढ़े कारण ओह् जाब छोड़ी दिंदे ते जेह्की निक्की मुट्टी नौकरी थ्होई बी जाह्ग उत्थै अच्छी पे नि होनी उत्थै अच्छी सैलरी नि होनी साढ़े पढ़े लिखे दे जेह्ड़े जूथ ऐ ग्रैजुएशन करियै अज्ज ओह् हट्टियैं बैठे दे मतलब कटरै हट्टियें च बैठे दे केईं परशाद बेचा दे केईं शाल बेचा दे केईं कपड़े बेचा दे साढ़ा जूथ मतलब पढ़ी लिखियै बी खज्जल होआ दा उ'नें ई केईं ध्याड़ियां लानी पोआ दियां गैंती बेलचा बाह्ना पवा दा पढ़ी लिखियै बी ऐसा साढ़ै रियासी डिस्ट्रिक च ऐ